हम कपड़ा मङ्गबै छियै ई व्हाट्सेपसँ बात कयलहुँ आओर कपड़ा मङ्गा लेलहुँ ई मीशोसँ मीशोसँ कपड़ा मङ्गा लेलहुँ तऽ अपना कपड़ोके इस्तेमाल कयलहुँ आओर बच्चा अर तऽ आज कल जानै छियै से मोबाइलेमे लागल रहै छै हरदम ई वीडियो देखलहुँ उ कैमरा देखलहुँ ओ भीम देखलहुँ बच्चो आरके सबटा आबै छै मोबाइलपर उहो सब छोटा छोटा भी बच्चा देखते रहै छै आँखि भी खराब होइ जाइ छै तऽ हमसब तऽ ओहि कपड़ा अरके इस्तेमाल कयलहुँ आओर वीडियो कॉलिंगस बाल बच्चाके मुँह भी देखिके अपना बात कयलहुँ आओर ओकर बाद वही सब हम बाजै छी